पहले छोटे फ़ोन हुआ करते थे वॉइस कॉल घन्टों बात हुआ करती थी और वीडियो कॉल नहीं हो पाती थी अब तो स्मार्ट फ़ोन हो गए हैं तो घन्टों वीडियो कॉल हुआ करती है जैसे कि अपने पतिदेव से बात कर लिया करते हैं और अपने ननद से और अपने ननदोई से और जैसे कि मम्मी और पापा और दीदी और बुआ और फूफाजी और सबसे यानी बात हुआ करती है अब तो वीडियो कॉल करने से यह होता है कि आमने सामने फेस दिखता है हम उनको देखते हैं वह हमको देखते हैं घन्टों बातें हुआ करती हैं जो चीज़ हमारे घर में है हम उनको भी दिखाते हैं वह हमको भी दिखाते हैं जैसे कि हम यहाँ पर हैं अपने मम्मी से वीडियो कॉल बात करना हुई तो हम मम्मी से दिखाते हैं मम्मी देखो मेरे घर में यह है वह है मम्मी को दिखाते हैं और मम्मी भी कोई भी अगर जैसे वीडियो कॉल पर बात हो रही है तो हम भी कह रहे हैं कि पापा जी कहाँ हैं पापा जी को दिखा दो तो पापा जी को भी दिखाने लगती हैं और घर में जो भी हो सबसे वीडियो कॉल हुआ करती है वीडियो कॉल से यह होता है कि आमने सामने फेस दिखता है एक दूसरे का हम उनको देख लेते हैं वह हमको देख लेते हैं और अच्छा भी लगता है कि हाँ देखो हमने उनको देखा और वॉइस कॉल में यह होता है कि पहले जैसे बुआ फूफा और अम्मा और दादी और बाबा और सबसे जैसे बात हुआ करती थी तो उसमें फेस नहीं दिखता था और इसमें है स्मार्ट फ़ोन चल गए हैं तो इसमें तो आमने सामने फेस भी दिखता है और अच्छा भी लगता है और पहले जो था तो जैसे वीडियो कॉल नहीं हुआ करती थी बस यही यूट्यूब पर क्या है यूट्यूब पर यह है कि जैसे हमको कढ़ी बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब से ही देखकर कढ़ी बना लिया करते हैं अब और पहले जो था तो जैसे पूछकर बनाया करते थे अब तो यूट्यूब पर है तो जो चीज़ हमको नहीं आती है यूट्यूब से पूछ लेते हैं यूट्यूब यूट्यूब तुरन्त हमको बता भी देता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे बनाओ हमको कढ़ी बनाना नहीं आता था तो हम यूट्यूब से ही सीखा है कि हमको कढ़ी कैसे बनाएँ तो तुरन्त बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बनाओ तो ऐसे ऐसे बनाते हैं और स्मार्ट फ़ोन है तो उससे वीडियो कॉल भी हुआ करती थी हुआ करती है जैसे कि पतिदेव से है और यहाँ पर हैं तो अपने मायके भी फ़ोन कर दिए तो मम्मी से घन्टों बात हुई हुई और अपनी दीदी से भी बात हुई और अपने भैया से भी बात हुई और पापा से भी बात हुई वीडियो कॉल और यूट्यूब से तो जैसे खाना बनाना है हमको वह खाना बनाना है तो हमको पिज्जा बनाना नहीं आता था तो हमने यूट्यूब से ही देखा है सीखा है तो यूट्यूब ने हमको बताया ऐसे ऐसे बना डोसा बनाना था तो हमको नहीं आता था तो हम यूट्यूब से ही सीखे हैं कि हम डोसा कैसे बनाएँ तुरन्त बता दिए हमको समोसा बनाना है तो यूट्यूब से ही सीखा है कि समोसा कैसे बनाएँ समोसा हमको बताए कि हाँ ऐसे ऐसे बनाओ हमको अच्छा लगा कि हाँ यूट्यूब से पूछें यूट्यूब हमको तुरन्त बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बनाओ तो हम तुरन्त बना लिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो जैसे नहीं आती हैं तो हम यूट्यूब से पूछते हैं यूट्यूब हमको तुरन्त बताता है यूट्यूब से ही हम सीखे हैं यूट्यूब से ही बनाए हैं और जो भी हमको नहीं आता है तो हम यूट्यूब से पूछते हैं यूट्यूब हमको बता देता है और जैसे पढ़ना है या लिखना है या कुछ भी है तो हम यूट्यूब से सीख लिए हैं तुरन्त जैसे कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम यूट्यूब से पूछें और अब तो आजकल मम्मी लोग हैं जैसे कि हमलोग हैं तो युट्यूब से बच्चों को ए बी सी डी डाउनलोड कर दिए ए बी सी डी तुरन्त बच्चे याद करने लगे पढ़ने लगे छोटे और पहले ज़माने में तो ऐसे उनको बोलना सिखाओ तो बोला करते थे और यूट्यूब पर तो हम आइ डी भी बनाते हैं और रोज यह यूट्यूब पर आइ डी बनाए हैं वीडियो भी देखते हैं और वीडियो डालते भी हैं और जब हमको समय मिलता है तो फ़ोन भी हम चलाते हैं घन्टों तो बातें किया करते हैं जैसे कि हम खाना बना रहे हैं फ़ोन रख लिए और वीडियो देख रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं अच्छा भी लगता है और देखते हैं कि जैसे बना रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है फ़ोन चलाते हुए खाना बनाकर आए हैं आ गए बिस्तर पर एक घन्टा दो घन्टा आराम से लेटे और वीडियो भी देख रहे हैं और रील्स भी बना रहे हैं और अपने जैसे अपने घर पर हैं तो अपने मेरे पति से तो घन्टों दो दो घन्टे तीन तीन घन्टे हो गए बात करते हुए चार चार घन्टे हो गए बात करते हुए कुछ पता ही नहीं चला कितनी देर हम बात कर लिए हैं हमको सबसे ज़्यादा अपने मियाँ जी से बात करना हमको बहुत पसन्द है और सबसे बात हुआ करती है पर मियाँ जी से हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है क्योंकि पूछते रहते हैं कि क्या खाया है दिन में क्या बनाया है क्या बना था तो वह बताते भी रहते हैं और यहाँ पर हैं तो आमने सामने भी बात किया हुआ करती है और वैसे तो फ़ोन पर और वह भी साथ में हमारे बहुत वीडियो देखते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है वीडियो देखना जैसे यूट्यूब पर है जो भी हो जैसे मेहँदी लगाना नहीं आता था हमको पहले तो यूट्यूब से सीखे हैं कि हम मेहँदी कैसे लगाएँ तो तुरन्त हमको मेहँदी लगाना भी आ गया और जो भी हमको नहीं आता था जैसे सिलाई हमको नहीं आती थी तो हमने यूट्यूब से ही सीखा है कि सिलाई कैसे करें तो हम यूट्यूब से ही सीखे हैं कि हम सिलाई कैसे करें तो अब सिलाई भी करना आता है जो भी हमको नहीं आता है हम तुरन्त यूट्यूब से ही पूछते हैं यूट्यूब तुरन्त बता देता है कि ऐसे ऐसे सिलाई करो वह जैसे कि हमको वह कुर्ती बनानी नहीं आती थी तो यूट्यूब से ही सीखे हैं कि कुर्ती कैसे बनाएँ और जैसे खाना है खाने में जैसे कोई भी चीज़ है जैसे पनीर है पनीर तो बना ही लेते थे और छोला भी बना लेते थे और जैसे कि हमको

जैसे पिज्जा है हमको नहीं बनाना आता था तो हमने यूट्यूब से ही सीखा है कि हम पिज्जा कैसे बनाएँ तो यूट्यूब ने हमको बताया है कि पिज्जा ऐसे बनाओ तो हम तुरन्त बनाए हैं हमको बहुत अच्छा लगता है कि यूट्यूब पर कोई चीज़ देखना और हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ोन चलाना बहुत पसन्द है हमको अगर कोई भी काम करके हमको समय मिला अपने कमरे में आकर तो हम पहले घर पर फ़ोन किए घर पर सबसे बात किए जैसे दीदी से और जीजाजी से अपने ननद से है अपने ननदोई से और अपने घर पर मम्मी है पापा हैं हम सबसे पहले बात किए फिर उनसे बात किए फिर समय मिला तो फिर यूट्यूब वग़ैरह देख लिए कि हाँ यूटूब पर आज देखें किसने वीडियो डाली है और हमने भी बना लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियो हमको अच्छा भी लगता है वीडियो बनाते और देखना भी बहुत अच्छा लगता है पसन्द है और बनाना भी बहुत पसन्द है हमको बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर वीडियो बनाते